इनडोर खेल भारत में कोरोना के टाइम से अब इनडोर गेम सब फ़ोन में ई खेलते हैं पबजी खेल लेते हैं फ़ोन में ही लूडो खेल लेते हैं ऐसे ही पहले तो हम दोस्त दोस्त ग्रुप बना के घर में एक दूसरे के घर पे जाके लूडो खेल लेते थे साथ में कैरम खेल लेते थे सांप सीढ़ी खेल लेते थे अब फ़ोन में ही टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है कि और कोरोना टाइम से ही इतना हो गया है कि हम इतना मतलब फ़ोन से ही सब कुछ खेल लेते हैं इनडोर गेम वैसे लूडो हो गया कैरम हो गया शतरंज हो गया चेस जिसे शतरंज हम चेस बोल दें चेस कं कंचे हो गए हम घर के गार्डन घर घर में गार्डन होता है छत पे खेल लेते हम कभी कभी क्रिकेट खेल लेते हैं फ़ुटबॉल खेल लेते हैं घर पे ही छोटी सी जगह में आपस में दो जने और ऐसे वो अगर टी वी में गेम हो गया माइक्रो गेम हो गया ऐसे काफ़ी सारे इनडोर गेम आदि हैं